जय झूलेलाल अंतराष्ट्रीअ लेवल ते जेके बि आहिनि उहे असांजे हिंदुस्तान जा ख़सि जेके झूना अवाईली रांदियूं आहिनि उहे हिन अंतराष्ट्रीअ स्तर ते अचण घुरिजनि हुन में जीअं असांजी कब्बडी आहे ऐं फुटबॉल आहे हे अञा एतिरा न आहिनि कुश्ती आहे त उहे सभु अचणु घुरिजनि जंहिं सां असांजो देश जो नालो रोशनु थिए ठीकु